میرے گاؤں میں گھٹنے کے درد کے لیے کئی گھریلو علاج مقبول ہیں لوگ اکثر سرسوں کا تیل کو نیم گرم کر کے گھٹنے پر مالش کرتے ہیں اور سوتی کپڑا لپیٹ کر تھوڑی دیر چھوڑ دینے سے گھٹنے کا درد ختم ہو جاتا ہے لہسن کا تیل بھی گرم کر کے اس کی مالش بھی فائدہ مند سمجھی جاتی ہے ہلدی والا دودھ پینا ایک عام نسخہ ہے جو اندرونی سوجن کو کم کرتا ہے میتھی دانہ رات بھر بھگو کر صبح کھانے سے جوڑوں میں طاقت آتی ہے کچھ لوگ ادرک اور شہد کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سوجن کم ہو اور یہ دوا بہت ہی مفید ہوا کرتی ہے گرم پانی کی بوتل یا کپڑا لپیٹ کر گھٹنے پر رکھنے سے آرام ملتا ہے نیم گرم نمک والے پانی سے سیکا جاتا ہے اور اس سے بھی گھٹنے کے درد میں آرام ملتا ہے عمل